हैलो आं जी फिर दस्सो केह्ड़े केह्ड़े साधन आंदे फिर असें लेई जाना तुसें कुत्थें कुत्थें घुम्मी आये अच्छा हून वैष्णो देवी जाना जाओ हून ते इंया बी बड़ी सुविधायें न उत्थें जाने दी बस्स तुस कटरा तक्क जाई सकने अराम कन्नै जम्मू च इंया तुस जाई निं सकदे हैन ते अंऊ फिरी दी ते ऐं पर अंऊ बी कदें गेई दी निं ऐ ओह्दे च मिगी पता निं ऐ ते तुस इक्क कम्म करो गड्डी करी लैओ निक्की जेह्की निक्की होंदी खड़ोती दियां हैन नी दिक्खो आं पंदरां ज्हार कन्नै साढ़ी अराम कन्नै जात्तरा घट्ट घट्ट हून सारा पता लग्गी जाए दिहाड़ी सारी इन्नी निं ऐ ते होर बी बंदे एह्दे च भन्नी लेइयै आए ते आं चलो में पुच्छनी आं किस दिन आं अग्गें गी इसलै जीवल बड़ियां गड्डियां दुकानां बनी दियां ते तुस करी सकदे बुक गड्डी अच्छा चलो में करी देगी इत्थें तुसें कटरा दे अग्गें तुसें उप्पर जाना ते ते पालकी च जाई सकदे तुस घोड़े बी बड़े ऐं कॉप्टर बी जंदा ऐ कॉप्टर च ते लाई लैओ कोई तीन ज्हार इक्क बंदे दा गै आई जा आं ते पैदल जाओ पैदल जाओ मज़ा आंदा इंया इंया रस्ते च बड़ा कुछ ऐ इत्थें चलो दिक्खो तुस सुआरियां किन्नियां करदे में पुच्छी लैन्नी आं में थुहानू फोन करगी फिर